चार मार्च दो ज्हार तेरां चौह्बी मार्च दो ज्हार चार ठाई मार्च दो ज्हार छे इक्क जून दो ज्हार ग्यारहां पंज मई दो ज्हार इक्की